हमारे राज्य में मोदी जी ने बहुत से सुविधा प्राप्त की है जोकि ये मोदी जी ने ये आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड सब चीज सब चीज में जौन अब गल्ला भी फ्री में दे रहे हैं सबको अनाज भी फ्री में दे रहे हैं खाने के लिए ये कि सबका पेट भर सकें सड़क योजना अच्छा से सुविधा सबको दे रहे हैं कि सब हमारे अच्छा से जनता रह सके अच्छा से खा पी सके जोकि गरीबी रेखा के कार्ड भी बन बनाते हैं वो भी गरीब गरीब लोग खा सके उन अपना पेट भर सकें उनको इस्कूल भी प्रदान किए हैं कि प्राइमरी इस्कूल में भी बच्चे पढ़ सके जो कि जो गरीब है हैं लोग अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सकें अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें सुविधा उन्होंने किए किए हैं कि अच्छा बच्चे पढ़ सकें लिख सकें अच्छा शिक्षा प्रदान कर सकें अनेक घरों में पहले शौचालय नहीं था अब शौचालय बनवा सबके घरों घरों में बनवा दिए हैं कि सब शौचालय में जा सके पहले की औरतें बाहर जाती थीं अब की औरतें बाहर नहीं जाती हैं अब की औरतें अपना अंदर ही अंदर शौचालय बना दिया मोदी जी की कृपा है कि अपना शौचालय सबके घर घर में बनवा दिए हैं औरतें उनके गुणगान करती हैं कि मोदी जी ने हमें इतना सुविधा दिए दिए हैं जो कि कमा खा न सकें जो बेरोजगार हैं जिनकी कमाने की शक्ति नहीं है यनि बुजुर्ग हैं उन्हें ये अन्न प्रदान फ्री में कर रहे हैं दे रहे हैं कि उनका पेट भर सके उनका अच्छे से योगदान कर सके उनकी गुणगान किए तो कम हैं ओ सबको अच्छे से सुविधा दे रहे हैं कि अच्छे रोजगार सबको मिल सके मोदी जी ने अच्छे सबको मदद कर रहे हैं कि सबका अच्छे से पेट भर सके अच्छे योगदान कर सके और उनको आगे भी सबको सोच रहे हैं कि अच्छे मदद करें अच्छे अच्छे योगदान दे रहे हैं अच्छे अच्छे सब क्या ज्ञान दे रहे हैं अच्छे अच्छे सबको पैसे भी गरीबी रेखा को दे रहे हैं कि मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं कि मोदी जी हमको फ्री में गल्ला ओल्ला सब चीज दे रहे हैं अब फ्री में दवा भी आयुष्मान कार्ड बनवा दिए हैं कि सबको फ्री में दवा कर सके सब लोग अच्छे से रोग दुख भी आए तो कोई इलाज के लिए ये दिक्कत न होए वो अपना इलाज कर सकें अपना अच्छे से दवा कर सके इतनी सुविधा मोदी जी ने प्रदान की है कि कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी इतनी रोजगार फैला रहे हैं कि इतना अच्छा से मदद कर रहे हैं कि सबको मत मिल जाए यही हमारे राज्य की ये मोदी जी अच्छे राज्य को वो विकसित कर रहे हैं